दुसऱ्या भाशेच्या आनी संस्कृतायेच्या प्रभावांतल्यान ओवर ए पिरियड ऑफ टायम कोंकणी भाशेन कसो बदल जाला हें विचारलां सो त्या खातीर म्हाका म्हणूंक जाय की आमी पयलीं आमी जेन्ना ल्हान आशिल्लीं तेन्ना आमकां फक्त कोंकणी आनी एक मराठी दोन तीन सबजेक्ट घेवपाक मेळटाले आतां खुबश्यो भासा आतां भुरग्यांक घेवपाक मेळटा सो त्या खातीर कोंकणीचें इंपोर्टन्स स्कुलांत भुरग्यांक मातसो मातसो कमी जायत गेला घरा आमी कोंकणी उलयतात प्रत्येक कडेन लोक वेगळी वेगळी कोंकणी उलयता सो आतां खूब प्रभाव ताचेर इफेक्ट जाला कसो दिसता भाशा मातशी चड सुदारल्याय बी बरोवपाची कोंकणी आनी उलोवपाची कोंकणी अजून सुद्दां वेगळी वेगळी आसा पयली लोक मानताले कोंकणी म्हळ्यार फक्त उलयतात ताका बरोवपाची लिपी ना पूण आतां आतां खुबशे लोक आतां मानूंक लागला की कोंकणींतय खूब साहित्य तयार जालां आनी कोंकणी फुडाराक कोंकणीचो फुडार पर्जळीत आसा